हैलो हां जी हैलो एह् इक कमरा आस्तै हैं रोटी बी खानी रौह्ना बी ऐ

अच्छा सुंगल अच्छा सब पिच्छें चलो तां ठीक ऐ ते रेट छेट केह् ऐ

करी ओड़ो कोई दो पैह्ली दो गी है दोनो है क